हैलो ठीक ठाक आं जी आं जी सर एह्कड़ा रेट चला दा इसदा बत्ती ज्हार रपेआ अंजी आं जी आं जी अजै दा रेट चला दा बीर बाई ज्हार रपेआ बाई ज्हार रपेआ ट्राली किन्ना सुट्टाना तुसें नेईं नेईं सर गड्डियें दा स्हाब होंदा ना जियां दौ ट्रालियां सुट्टानियां ते तुंदी पंजाह् ज्हार रपेआ पेई जाना कॉस्ट पंजी पंजी ज्हार दी अगर अस ट्राली लाचै ना बड्डी आं ते उंदी पंजाह् ज्हार रपेआ कॉस्ट पेई जानी में दिक्खना अगर कराना होग तुसें